माँस अंडे दूध ऊन के अलावा हम पशुपालन के साथ साथ दूसरे अन्य बिज़नस भी साइड रूप में कर सकते हैं जिनमें से मुख्यतः हैं मधुमक्खी पालन फल फूल सब्ज़ी का पालन मशरूम पालन रेशम कीट पालन मक्खन का बिज़नस घी का बिज़नस गोबर गैस खाद बीज का बिज़नस ओर इसके साथ साथ हम पैकेजिंग का भी बिज़नस कर सकते हैं